मूंखे डुकणु त ॾाढो वणंदो आहे पर जिते असां रहंदा आहियूं उते डुकण लाइ काई जॻहि आहे कान तंहिं करे मां उनजो उनसां मिलंदड़ जुलंदड़ ॻाल्हि इहा सोचींदी आहियां जेका डुकण मां मूंखे शक्ति मिली सघंदी आहे उहा शायदि मां पंधु करियां त शायदि उनमां मूंखे ओहिड़ी शक्ति मिली वेंदी इन करे मां पंहिंजे घर खां वठी गोल मैदान ताईं पंधु करे वेंदी आहियां ऐं गोल मैदान खां घर ताईं पंधु ईंदी आहियां ऐं उहो एतिरो तेज पंधु कंदी आहियां जीअं डुकण जे बराबरि आहे ऐं उहा ई शक्ति मूंखे मिलंदी आहे कॾहिं कॾहिं रस्ते में कोई मूंखे मिली वेंदो आहे चवंदो आहे दीदी केॾांहुं था वञो हलो मां तव्हांखे छॾियां थो मां चयो काॾे छॾींदें मूंखे पंजें नंबर वञिणो आहे छा त चवंदो हा बाबा छॾियांव थो न मां चवंदी आहियांसि मूंखे बि गाॾी आहे मां पंहिंजी गाॾीअ ते आहियां चयांईं तव्हांजी किथे गाॾी आहे मां मुंहिंजे यारहें नंबर जी गाॾी आहे मां पंहिंजे यारहें नंबर जी गाॾीअ ते हलां थी मूंखे उनमां ई मज़ो ईंदो आहे